हाँ मेरे पास कई सारी पुस्तकें हैं जिसमें विभिन्न विषयों के बारे में लिखा गया है आज मेरे द्वारा विभिन्न प्रकार की पुस्तकें काफ़ी हैं जोकि मैंने पड़ी है जिसमें कहानियों की किताबें धार्मिक ग्रंथ भी शामिल हैं मैं कई प्रकार की साप्तहिक पुस्तक पढ़ लेता हूँ जैसे आहा ज़िंदगी विकास गथा घट बाचक आदि किताबें हमारे जीवन में एक महत्वपूण भूमिका निभाती हैं किताबों के किताबों को हमारा सच्चा साथी बोला जा सकता है किताबें हमारे विकास के साथ साथ हमें धार्मिक सामाजिक जीवन जीने की कला सिखाती है